म्हगेलें सदांच बसून काम आशिल्लें आनी धा ते धा ते पांच बसून म्हजे बसून काम कंप्युटराचेर सो म्हाका तें बसून बसून भेंडांत खूब दुखतालें सो त्या खातीर हांव सकाळचे सकाळचे एक्सरसायज करताले एक्सरसायज करता करता एक दीस आनीक अशी यू ट्यूबार अशी वसून पळयत जाल्यार तो योगाय दाखयतालो सो तें खातीर वीथ एक्ससायज हांवें म्हजी योगाय स्टार्ट केलें आनी योगा करून करून म्हाका खूब इमप्रूवमेंट इम्प्रुवमेंट जावपाक लागलें सो त्या खातीर हांवें मागीर तेगेलें आनी क्लास फॉरवर्ड जॉयन जालें आनी तें करून करून यो योगा करून करून म्हाका खूब इमप्रूवमेंट जालें त्या खातीर तें हांव डेली करपाक लागलें आनी आतां म्हाका तें योगा करना जाल्यार केल्यार सु सुद्दां म्हजो सगळ्यो दीस फ्रेश वता आनी ब म्हजी म्हाका सुद्दां खूब फ्रेश दिसता आनी खूब बरी दिसता सो तें खातीर तें तेजी एक्ससायजा खातीर हांव योगा करपाक पावलें आनी योगा करून सुद्दां म्हजे हितून खूब इम्प्रूवमेंट जालें